हैलो हैलो बस ठीक ठाक सनाओ तुस सनाओ कनैक्शन माराज चार अंजी अंजी ओह् होन कोई दस्स आं जी आं जी मतलब जैह्लूं लग्गी जाह्गा ना अगर तुस कल्ल आई सकदे परसूं आई सकदे जैह्लूं आई सकदे आं जी आं जी दो कनैक्शन दौ कनैक्शन बाथरूम दे न इक किचन दा हांजी हां ते इक होर बी ऐ बाथरूम दा रूम बिच

अंजी अंजी रेट तुस तुस केह् रेट लैंदे तुस सनाओ इक कनैक्शन दा पंज सौ रपेआ चलो कोई गल्ल निं ठीक ऐ

आंजी आंजी कोई गल्ल निं ठीक ऐ

कोई गल्ल निं स'ञें गी लखाई ओड़ो लखाई ओड़ो कोई गल्ल निं कोई गल्ल निं तां लिस्ट बनाई ओड़ेओ तुस तां तैह्लूं टैम लग्गग कल लगदा कल आई जाओ परसूं लगदा परसूं आई जाओ कोई गल्ल निं कोई गल्ल निं ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ कोई हां कोई गल्ल निं दो तिन्न बंदे जिन्ने बी होङन लेई आएओ ठीक ऐ सर ठीक ऐ ठीक ऐ कनैक्ट करी लैएओ नी हांजी हांजी ठीक ऐ